जीअं कढ़ाई जे लाइ विहाणो ठाहिण विहाणे में सुठे नमूने खां कढ़ाई जीअं सिंधी भर्त हूंदो आहे इहो रलियूं ठाहिण चादर सभु इहो मूंखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि इहो मूं सभिनी छोकिरीअ खे सिंधी कढ़ाई सेखारण जो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ईअं उन्हीअ में पोइ वरी भर्त करणु ॾाढो सुठो थींदो आहे भर्त करण में ईअं छापे करे पोइ वरी मैचिंग जा ॾोरा ॿिया खणी अचूं पोइ वरी ठाहियूं फ्रेम बि खणी अचूं सुई बि खणी अचूं उन्हीअ में पोइ सभिनी छोकरीअ खे वेहारे ऐं पोइ वरी इहो कढ़ाई जो कमु मां सेखारींदी आहियां सभिनी खे वरी पोइ सभु छोकरियूं सॼो वेही करे भर्त कनि थियूं उननि खे बि ॾाढो सुठो लॻे थो मां पाण बाज़ारि वञा थी त ॾोरा ॿिया बि सभु मेचिंग जा खणी अचां थी तू रंगीन भर्त में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे